आङो बर'नि गानखौ मोजां मोनो खिन्थु एक्टिंफोरखौ मोजां मोना सोरनाबा जोनाया आथिं गोलैग्रोयो सोरनाबा होनो गानफोरखौ आं जिखुनु गायकखारफोरनिखौ मोजां मोनजोबो आंनै पियार जुथा नोहि आन्धा कानुन स'ले फिल्म बेफोरखौलाय नायजोब्बाय फुराना फुरानाखौ मोजां मोनो आङो आन्धा कानुनफोरखौ पियार जुथा नाहिफोरखौ नायो जिखुनु फुराना फिल्मखौ नायोमोन आरो आं दा गोसोआव गैला आं नायोमोन आरो फुराना फिल्मखौसो नायो आं गोदान गोदान फिल्मफोरखौ आं बारा नायनो बायो एक्ट'र एक्ट्रि्सफोरखौथ' आं मा बुंबावनो धरमेन्द्र' मिथुन अमिताभ बच्चान बेफोरखौ मिनथिजोबो गबिनद'फोरखौ मिनथिजोबो बिदिनो सलमान खानखौबो मिनथिबाय साहरुख खानखौबो मिनथिबाय एक्ट'र एकट्रिसफोरनिखौ नामखौ मिनथिया आङो सोरखौबा ओइ माधुरि दिक्सितफोरखौ मिनथियो हेमा मालनिफोरखौ मिनथियो बायदिसिना बिदिनो मिनथियो आरो फुरानाखौ आरो दा बावजोब्बाय आङो दाथ' फिल्मनि जुग गैला नालाय मबाइलनि जुग आं मबाइल गिदिर लाया नालाय आं नाया दा हेमा मालनि माधुुरि दिक्सित बै हिना दिबा भारतिया थैलांबाय बेफोरो बेफोर फुराना फुराना हिर'फोरखौसो आं मिनथियो हिर' हिर'इनिखौसो दानि गोदानखौ आं मिनथिया